तव्हआं मनीष टेलर आहियो मुखे ड्रेसियूं सिबाइणियूं आहिनि तव्हांखां हा अघु त मां नैना थी ॻाल्हायां हा हा मां अॻिए बि तव्हांखा ड्रैस्यूं सिबाए वियमि न हा त अॻे खां सुठी न सिबी ॾिनव हींअर भई मुंहिंजी धीउ जी शादी आहे मूंखे मुंहिंजियूं बि ऐं मुंहिंजी धीअ जूं बि न ड्रेसियूं सिबानियूं आहिनि माना सुठे न सुबानियूं आहिनि अच्छा ऐं अॻिए हा हा अॻिए दफ़े तव्हां सुठे नमुने सिबी ॾिनव हा फिटींग में सुठे नमुने सां मुंहिंजे धीउ जी शादी आ ऐं मुंहिंजा ऐं सुठे नमुने खणी तव्हां मूंखे सुठे सां सिबी ॾिंदा हा हा घणनि ॾींहंनि में ॾींदा महिने खां पोइ माना सुठे नमुने सुठी डिज़ाइन में सिबी ॾिजो ऐं तव्हां अॻिए वधाऊं हा हैलो हा ॿ अॻे तां मूंखां वधीक वरतव पेसा ड्रेसुनि जा ईअं असां चङी ॿाहिरां पंजाहु सिबाईदासीं सही अघ सां वठिजो न सही अघु लॻाइजो हा कंहिं बी ड्रेस में फोटू वग़ैरह डिज़ाइनिंग सां ठाहिराए ॾींदा तव्हां

अच्छा त हाणे सुठे नमुने वठजो पैसा सही अघ सां ऐं

ॿुधो ऐं ऐं टाईम ते ड्रेसूं ॾींदा ॾींदा हा ऐं कुर्तियूं बि वठी आई आहिया उन्हनि जी बि फिटिंग सुठे नमूने करे ॾिजो ऐं हिकु कुर्ती वठणी आहे उन जी सुठे नमूने फिटिंग कराए ॾिजो मूंखे ऐं वर्क इहो वर्क कराए ॾींदा आहियो इहो वर्क जो कमु कंदा आहियो तव्हां ड्रेस कुर्तीअ ते आहे उहो त ड्रेस ते बि सुठे नमुने हा ऐं जी ठीकु आहे मां अचांव थी तव्हां वटि ठीकु आहे ओके ओके जय झूलेलाल